आच्चा आङो सासे जारनालिस्ट आं खामानि मावग्रा सासे मानसि औ आङो एसे गोदोनिफ्रायनो आङो बर' गामियाव थाया जाबाय नालाय आं ओंखायनो नोंथां मोनहा इसे गामियाव थाग्रा हिसाबै आं मोननैसो खोथाखौ आं मिनथिनो लुबैबाय जे जोङो बयबो मिनथियो जे जोंनि जे बैसागु जानाय आथिखालाव बे बर'फोरनि थासारिखौ आङो बर' मानसिबाबो आङो गामियाव थायै हिसाबै आङो इसेग्राब दिनै ससायटिनि माखासे खोथाफोरखौ आं मिनथियै जालांबाय नालाय ओंखायनो आं नोंनाव मोनसे खोथाखौ सोंनो लुगैबाय जे आथिखालाव बर'नि जे बैसागु जानाय बियो दिनै बोरै जानानै दङ

औ औ औ औ औ औ औ औ औ

निस्सय निस्सय अब्लाथ' आङो थांनांसिगोन आं नोंथांखो होनबा बैसागु बोथोराव कन्टेक्ट खालामनोसै थांनोसै नोंथांमोननि ओनसोलनि बैसागु जानायखौ नायनोसै आरो रंजा फानोसै नङा होनबा औ दे होनबालाय ना दे